में थोआड़े कन्ने अज्ज सोशल मीडिया दी गल्ल करन लग्गी आं सोशल मीडिया बिच्च बड़े सारे जि'यां ऐप बगैरा यूस करदे आं जि'यां अस ब्हटसैप चलांदे आं इंस्टा चलाने आं ऐमाज़ोन बगैरा फलिपकार्ड़ डलिवरी आस्तै असें कोई ऐप डाउनलोड़ कीते दा जि'यां ऐंग्री पवांईंट होई गेआ कुछ खान पीन दा अजकल्ल अस सोशल मीडिया दी बड़ी सारियां फैसलीटीस न जेह्ड़ियां ओह् हासल करी सकदे आं अस जि'यां कि अस गल्ल करदे आं ब्हटसैप दी गल्ल करदे आं ब्हाटसैप च अस केह् करी सकदे आं कि इक दुए कन्नै गल्लां करी सकदे आं जेह्डा कि पैह्लें असें जे अस गल्लां करनां चांह्दे हे ते ओह् साढ़े कोला दा होंदा निं हा कबूतर दे जरिये जां चिट्ठियां बगैरा जां खत्त भेजियै ओह्दे जरिये गल्ल करदे हे इक दुए कन्नै पर हून एह् होई गेदा हून दी जनरेशन च एह् होई गेदा सानूं फैसलिटी ऐ सोशल मीडिया चली पेदा ऐ सोशल मीडिया साढ़े आस्तै बड़ी जैदा गै जरूरी ऐ जे सोचेआ जाए ते सोशल मीडिया दे बड़े सारे नुकसान बी होंदे न ते एह्दे बड़े सारे फायदे बी होंदे न फायदे दी गल्ल करचै अस ते फायदे बिच्च अस इक दुए कन्नै स्हेई तरीके कन्नै गल्लां करी सकदे आं ब्हाटसैप बिच्च में ब्हाटसैप बिच्च में अपनी फ्रैंडस कन्नै गल्लां करदी आं अपनी फ्रैंडस गी मतलब कि कोशन बगैरा सैंड करदी आं जेह्ड़े सानूं पुच्छने जेह्ड़े मेरे कोला दा पुछदियां में आंसर करनी आं ते जेह्ड़े ओह् मेरे कोला दा पुछदे ते जेह्ड़े में ओह्दे कोला दा पुछनी आं ते ओह् मिगी आंसर दिंदी ऐ ब्हाटसैप बिच्च में उस्सी मतलव कि उस्सी कुछ जेह्ड़े चाहिदे होंदे फोटोस बगैरा में उस्सी सैंड करनी आं ते जेह्ड़े मिगी चाहिदे होंदे न ओह् मिगी भेजदी ऐ इयो होंदा ऐ कि ब्हाटसैप बिच्च इक दुए कन्नै गल्लां करी सकदे आं अपने मतलब दियां फिर ओह्दे बिच्च जि'यां कि फायदे बी होंदे न ते नुकसान दी गल्ल एह् होंदी ऐ जि'यां कि में ओह्दे कन्नै कुसै कन्नै गल्ल करना चांह्दी आं स्हेई तरीके दी गल्ल करना चांह्दी आं पर ओह् मेरे कन्नै गल्त तरीके दी गल्ल करदा ऐ ते ओह् साढ़े बास्तै नुकसान ही होंदा ऐ जि'यां कि ओह् मिगी कोई गल्त फोटो मंगदा ऐ मेरे कोला दा कोई बी जि'यां कि कोई मेरे कोला दा गल्त फोटो ते ओह् मतलब कि असें नेईं उस्सी सैंड करना नेईं भेजना हून उ'ऐ यूटयूब ब्हाटसैप बिच्च बड़े सारे मतलब कि फायदे बी होंदे सानूं ते हासल बी करी सकदे आं फायदे ते नुकसान बी होंदे न जेह्ड़े सानूं नेईं करने चाहिदे जि'यां कि हून अस गल्ल करदे हून इंस्टा दी कल्ल करी लैन्ने आं इंस्टा बिच्च असें इंस्टा बिच्च जि'यां कि में स्टोरियां पाई सकदे आं रीलां पाई सकदे आं पोस्टां पाई सकदे आं मतलब कि अस स्हेई पाई सकदे आं इक नैगेटिव होंदा इक पाज़िटिव होंदा कुछ लोग ओह्दे बिच्च एहो जेह् बी होंदे न इंस्टा बिच्च कि जेह्ड़े मतलब गल्त फोटो अपलोड़ करी ओड़दे कुड़ियें दे ठीक ऐ जि'यां कि उस्सी बलैकमेल करदे ऐ ओह् सब नुकसान होंदा ओह् सब गल्त होंदा कि जेह्ड़ा सानूं नेईं करना चाहिदा ते पाज़िटिव एह् होंदा कि ओह्दे बड़े सारे फायदे बी होंदे न इंस्टा दे अस इक दुए कन्नै गल्लां करी सकदे आं वीडियो कॉल करी सकदे आं मैसेज़ करी सकदे आं रीलां बगैरा अपनी जेह्ड़ी जिन्दगी दी ओह् होंदी ऐ मतलब कि इक औरत जेह्ड़ी ऐ ओह् इंडिपैंडैंट बनी सकदी ऐ इंस्टा दे जरिये बड़ा कुछ करी सकदी ऐ सारे लोग बड़ा कुछ करी सकदे इंस्टा दे जरिये हून जि'यां कि अस गल्ल करदे आं ऐमाज़ोन दी गल्ल करदे आं ऐमाज़ोन पर अस बड़ी सारी चीज़ां मंगाई सकदे आं घर बैठे दे गै सानूं एह् फैसिलिटी मिला दी कि एह् बाह्रां कोई बी चीज़ मंगवाई सकदे आं ओह् साढ़े घर डलिवर करी जंदा ओह्दे बिच्च असें सिर्फ अपना अड्रैस बगैरा पाना होंदा ते ओह्दे जरिये साढ़े मतलब कि इन्नी फैसिलिटी होई जंदी ऐ कि असें घर बैठेदे गै कुछ ना कुछ मंगाई सकदे आं खान पीन दा समान अस मंगवाई सकदे आं पानें दा समान मंगवाई सकदे आं में ओह्दे बिच्च मंगबानी होन्नी आं जि'यां कि घर दा समान होई गेआ पढ़ाई दा समान होई गेआ फिर मतलब केह् होई गेआ सफाई दा समान होई गेआ किचन दा बाथरूम दा समान होई गेआ एह् सारा में ऑन लाईन मंगवाई लैन्नी होन्नी आं जे में कुदै बाह्र नेईं जाना होंदा जि'यां कि हून अस होर जैदा होर ऐपस दी गल्ल करदे आं जि'यां यूटयूब दा गल्ल करदे आं यूटयूब बिच्च में पढ़ाई दा बी दिक्खनी होन्नी आं में कुछ मूवी बगैरा बी दिक्खनी होन्नी आं सांग बगैरा बी सुनन्नी होन्नी आं सुनदी आं ओह्दे बिच्च एह् ऐ कि असें मतलब कि बड़ा कुछ सिक्खी सकदे आं अस यूटयूब दे जरिये बी अस पढ़ी सकदे आं घर बैठियै जेह्ड़ा सानूं पढ़नां चाहिदा ऐ ते ओह्दे नुकसान एह् न कि अस गल्त फायदा चुकदे आं ओह्दे बिच्च गल्त सर्च करदे आं ते जां फिर कुछ बी अस गल्त करदे आं ते ओह् साढ़े बास्तै नेईं स्हेई रौंह्दा हून जि'यां अस होर गल्ल करदे आं साढ़े मतलब कि साढ़े जेह्ड़ा साढ़ा ग्रांऽ ऐ उत्थै बड़े सारे केह् करी सकदे आं घर बैठियै मंगवाई सकदे आं जि'यां कि हंगरी पआईंट होई गेआ फिर ओह्दे बाद ओह् होई गेआ प्रफैक्ट होई गेआ एह् सारे खुल्ले न साढ़े घर आह्ली साढ़ी गै ते अस ओह्दे बिच्च दा गै उत्थूं अस कुश बी मंगवाई सकदे आं घर बैठे दे गै हून जियां में गलिल करदी आं थोआड़े कन्नै हून अस गल्ल करदे आं यूटयूब दी गल्ल करदे आं यूटयूब दी गल्ल करगे ते एह्दे च अस मूवी बगैरा बी दिक्खी सकदे आं ओह् साढ़े पर डिपैंड करदा कि अस मूवी स्हेई दिक्खा दे आं नॉलेज़ बास्ते दिक्खा दे आं फ्रैंड बास्तै दिक्खा दे आं जां गल्त तरीके बास्तै दिक्खा दे आं पर गल्त सानूं कदें बी निं करना चाहिदा सानूं म्हेशा पाज़िटिव ही सिक्ख लैनी चाहिदी ऐ ते सोशल मीडिया तो कदें बी सानूं गल्त ओह्दे पर निं करना चाहिदा म्हैशा सानूं पाज़िटिव ही सिक्ख लैनी चाहिदी ऐ सोशल मिडिया दे थ्रू बड़ा कुछ सानूं फायदे बी होंदे न ते नुकसान बी होंदे न सोशल मीडिया गी सानूं स्हेई तरीके कन्नै यूस करना चाहिदा ऐ जि'यां कि हून अस गल्ल करदे आं अग्गें आई गेआ फलिपकार्ट होई गेआ फलिपकार्ट बिच्च बी अस शॉपिंग करी सकदे आं घर बैठिये घर दा समान मंगवाई सकने किचन दा मंगवाई सकने बाथरूम दा मंगवाई सकने आं ओह् साढ़े पर डिपैंड करदा कि केहो जेही चीज़ मंगवाना चांह्दे आं ते ओह् साढ़े घर आइयै डलिवरी बॉय होंदे न ओह् साढ़े घर आइयै डलीवर करी जांदे न ओह्दे कन्नै सानूं बड़ा जैदा फैदा होंदा ऐ फायदा होंदा ऐ हून फिर में थोआड़े कन्नै गल्ल करदी आं होर बी बड़े सारे ऐप होंदे जिं'दा असेंगी स्हेई तरीके कन्नै इस्तेमाल करी सकदे आं सानूं करना बी चाहिदा ऐ पैह्लें जमाने च सानूं एह् सारी फैसलिटीस नेईं ही मिलदियां ते अस मतलब कि चांह्दे हे कि कुछ ऐसा होए जेह्दे थ्रू अस लाईफ गी जीऽ सकदे आं स्हेई तरीके कन्नै ते हून इस जनरेशन च सानूं इन्नी फैसिलिटी ऐ कि सानूं बड़ा कुछ सिक्की सकदे आं सोशल मीडिया दे थ्रू बौह्त कुछ सानूं जानकारियां मिलदियां न अस बड़े सारे ओह् करी सकदे आं उत्थूं सानूं स्कीमस बी पता चली जंदियां फार्म बगैरा लाना होंदा ऐ ओह् बी अस ऑन लाईन लाई सकदे आं सोशल मीडिया दे थ्रू अस घर बैठियै गै नौकरी बी हासल करी सकदे आं साढ़े पर डिपैंड करदा कि अस केह् करना चांह्ने आं ओह् साढ़े पर डिपैंड करदा हून जि'यां तुस नौकरी बास्तै पुछदे ओ ते नौकरी उप्परा दा अस गुगल उप्परा दा सर्च करी सकदे आं फार्मस बगैरा सर्च करी सकदे आं ओह्दे बिच्च सानूं पता चली जंदा ऐ कि कदूं पेपर ऐ थोआढ़ा कदूं देन जाना एह् बस डिटेलां जेह्ड़ियां होंदियां ऐह् सब सानूं सोशल मीडिया दे थ्रू सानूं मिली जंदियां न यूटयूब दे थ्रू सानूं मिली जंदियां न हून फिर में थोआढ़े कन्नै गल्ल करदी आं होर बी बड़े सारे ऐप्स होंदे न जि'यां अस गेम्स बगैरा चलाई सकदे आं गेम्स बी अस प्लेस्टोर दा प्लेस्टोर दा अस सारे ऐप्स गी डाउनलोड़ करी सकदे आं जि'यां कि ओह्दे बिच्च असें गेम्स बगैरा डाउनलोड़ कीतियां साढ़े बास्तै बी बड़ी सारियां रिलैक्स बास्तै गेम्स बगैरा जेह्ड़ियां होंदियां न ओह् बड़ी सारी गेम्स होंदियां ते कुछ गेम्स साढ़े बास्तेै स्हेई बी होंदियां ते कुछ नुकसान बी हंदियां न ओह् साढ़े पर डिपैंड करदा कि असें केहो जेही गेम डाउनलोड़ कीती ऐ स्हेई कीती ऐ जां गल्त कीती ऐ हून जि'यां गेम्स होइयां कोई बी असें नॉलेज़ बास्तै इंगलिश सिक्खन बास्तै गेम ओह् स्हेई रौंह्दी ऐ गेम्स पर पर कुछ लोग होंदे जेह्ड़े गल्त गेम डाउनलोड़ करदे न जैदा ओह्दे कन्नै ना बंदा थोह्ड़ा मैंटल स्टेज़ च बी चली जंदा ऐ ओह्दी ओह् सानूं कदैं बी निं करना चाहिदा ऐ सानूं म्हैशा स्हेई पाज़िटिव ही सोचना चाहिदा ऐ पॉजिटिव ही रौह्ना चाहिदा ऐ सानूं कदैं बी गल्त तरके दा कदैं बी कुछ निं करना चाहिदा ऐ सोशल मिडिया दा सानूं स्हेई लाभ उठाना चाहिदा ऐ गल्त नेईं करना चाहदा ऐ हून जि'यां अस गल्ल करदे आं होर जां हून जि'यां फेसबुक होई फेसबुक बिच्च बी इक दुए दी फोटोस बगैरा दिक्खी सकने आं उस्सी दिक्खी सकने आं उस्सी दिक्खी सकने आं ओह् केह् करा दा जां ओह् सानूं दिक्खी सकदा अस उस्सी दिक्सखी कदे ते इक दुए कन्नै मैसेज बीडियो कॉल इक दुए कन्नै गल्लां मतलब कि बड़ी शैल तरीके कन्नै करी सकदे आं जि'यां कि हून मतलब कि अस होर बी बड़े सारे ऐप जूस करदे आं चुटकले बगैरा सुनी सकदे अस यूटयूब दे जरिये चुटकले फिर अस नॉलेज़ बगैरा अस उत्थूं कड्ढ़ी सकदे आं जेह्ड़े सानूं नेईं आंदियां सालव निं होंदियां अस सब कुछ ओह्दे जरिये करी सकदे आं